کھیلوں سے نظم وضبط ٹیم ورک اور قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ اعتماد اور خود اعتمادی کو فروغ دیتی ہے مقابلہ بازی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو زندگی میں کامیابی لاتا ہے کھیل سماازی تلقات کو بھی مضبوط بناتی ہے دوستی تعاون اور باہمی احترام سکھاتی ہے یہ وقت کی قدر اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کھیلوں میں شامل رہنا انسان کو مت وجن بناتا ہے یہ زندگی میں مثبت رویہ اپنانے میں مددگار ہوتی ہے اس لیے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کھیل بہت ضروری ہے کھیل لوگ کی جسمانی اور ذہنی تندرستی میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ جسم کو فحال رکھتی ہے اور دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے روزانہ کھیلنے سے پیٹھ مضبوط ہوتی ہے اور جسمانی لچک بڑھتی ہے کھیلنے سے انسان

اور تونائی سے بھرپور محسوس کرتا ہے یہ موٹاپا اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہے ذہنی طور پر کھیل دماغی تناؤ کو کم کرتی ہے یہ ذہن کو تاجگی بکستا ہے اور سوچنے کی صلاحیت بہتر کرتی ہے